جی آپ فوٹوگرافر بول رہے ہو آپ کا شاپ کہاں پہ ہے دہلی میں شاپ ہے آپ کا اصل میں ہمارے گھر میں ابھی فنکشن ہے شادی کا میرے بڑے بھائی کی شادی ہے تو اس کے لیے ہمیں فوٹو کھنچانے کے لیے کوئی مطلب فوٹوگرافر کی ضرورت ہے تو آپ اگر اپنا کوسٹ بتا دیے پر فوٹو آپ کو دیکھا جائے گا آپ کتنا لیتے ہیں مطلب پر فوٹو کتنا روپیہ لیتے ہیں چارج کرتے ہیں مطلب ٹائمنگ کے حساب سے لیتے ہیں دن کے حساب سے لیتے ہیں آپ پیسہ کہ فوٹو کے حساب

اچھا تو اس میں تو ہم کو بھی مطلب فوٹو کھنچانا ہے لیکن جو شادی میں جو مطلب مہمان وہمان آتے ہیں جب باراتی واراتی آئیں گے تو اس کی جو ہے فوٹو جو ہے کم کھینچنی ہے اور جو اصل فوٹو کھینچنی ہے وہ دلہا دلہن کی کھینچنی ہے ٹھیک ہے ہاں اور مطلب آپ جو اپنے اس کو آپ آئیں گے کہ اپنے اس کو بھیجیں گے کام کرنے والے کو اچھا آپ آئیں گے تو تو آپ تو آپ اگر اپنے کسی کام والے کو بھیجیں گے تو مطلب اس کو بتا دینا پورا انفارمیشن دینا کہ مطلب باراتیوں کا فوٹو نہیں کھینچنا ہے زیادہ اصل فوٹو کھینچنا ہے مطلب دولہا دلہن اور اس کے گھر والوں کے فوٹو کھیچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوکیشن یہ ہے بٹلہ ہاؤس میں مرادی روڈ کے پاس اور اس کے بعد جی اور یہ ویڈیو ویڈیو بھی بناتے ہیں آپ اچھا تو ویڈیو کا کیا یہ ہے چارج کتنا ہے ویڈیو کا مطلب تین چار تین چار ویڈیو بنانی ہے چھوٹی چھوٹی لیکن اچھی کوائلٹی والی تو کیا چارج لیتے ہیں آپ اچھا اچھا تو اگر آپ آپ آئیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے لیکن آپ اگر اپنے کام والے کو بھیجیں گے تو اس کو بتا دیجیے گا کہ اصل فوٹو کس کی کھینچنی ہے دولہا دلہن کی اور وہ اس کے گھر والوں کی فوٹو کھینچنی ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے اوکے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک شکریہ